नमस्ते मैडम मैडम आपके अग़ल बग़ल में कोई आज़ू बाज़ू में ज़मीन बिक्री की है हमें हाँ तो उनका एरिया क्या है अच्छा तो वो उसका मतलब उसमें कितने रूम हैं अच्छा अच्छा और क्या कहते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल ब काम भी हुआ है ओके डन हो गया ना तो मैम उस उसका मतलब रेट क्या है अच्छा उसमें कम नहीं होगा हाँ हाँ वह तो है तो हम तो देख लेंगे आप मतलब एक आदमी का फोन से सलाह हो जाती है ना कि मतलब कितना एरिया है या क्या है जी और रूम फ्रंट रूम तो दिया हुआ है क्या मैम क्या बोले हैं कि मतलब उसमें देखने में कैसा लगता है अच्छा रूम में टाइल्स नहीं हैं और क्या कहते हैं ट किचन विचन है ना अच्छा मेम बोले हैं कि इसमें लोन फ़ाइनेंस होगा कि ना ठीक है जी मैम तो उसका जीना जो है मतलब अंदर है क्या कहते हैं अंडरग्राउंड है कि बाहर हाँ मेम बोले हैं कैश देंगे तो क्या कहते हैं स्टॉल लेंगे मैम बोले हैं कै कैश देंगे तो क़िस्तें बना के दीजिएगा अच्छा मैम तो मतलब उसमें टाइल्स अभी नहीं लगाई है ना अच्छा ओहो मैम तो मैम थोड़ा कम ना होगा सात लाख आप बोले हैं तो मैम सात लाख आप बोले हैं तो थोड़ा कम भी हो सकता है ना आप ही की बात थोड़ी ना रहेगी हाँ हाँ वह आपकी बात सही है

ठीक है तब आते हैं सर ठीक है मैम तब आते हैं तो ओके गुडबाय